मोसानाया जोंनि रायजोआव गोनांथार फाव गेलेनाय जर'खा दङ बेराद गिदिर फोरबो दङ आरो ना जोंनिया जेरै बैसागु बैसागु फांशन बैसागुआव फांशन खालामनानै मोसायो आरोना रंजायो बाजायो बे मोनसे बर'नि बर'नि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय आरो बोराय बुरि बिहामजो पार्टि गथ'फोर उन्दै उन्दै गथ'फोर हौवासा हिन्जावसा सेंग्रासा सिख्लासा बेबायदिनो ज' ज' आर'नाइ फालि लालायनानै जोंनि ट्रेडिशनेल बर' दख'नाखौ गाननानै मोसायो आरोना बान्था रानलायनाय बेबायदि बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय फोरबो खालामो आरोना जोंनि गामिआव बयनिबो बर' बर' गामि बर' गामि फांशन खालामो आरो बैसागु जोंना बेनो बर'नि देरसिन फोरबो जोंनि बैसागुआवनो बेयाव रंजायो बाजायो गथ' गथाइ बोराइ बुरि बोराइ बोराइ सेंग्रा सिख्ला ज' ज' रंजानानै माबायो आरो फांशन फांशनाव बाहागो लायो आरो देरहानाय फोरनो प्राइज होलायनाय बेबायदि जायो आरो बे फांशननि अनगायैबो जोंना बैसागु बैसागु दिनाव न' न' खाम सिफुं जथा दामनानै बोराइ बोराइ बोराइ आलादा सेंग्रा सिख्ला आलादा गामि न' न' हाबनानै बयनावबो मोसायो रंजायो आरो बेबायदि फोरबो फालिनाय जोंहा दं आरोना ओमफ्रायो बर'नि देरसिन फोरबो नालाय बयबो रंजायो जोंनि बर'आ मावनाय दांनाय बेफोरखौ ज्राब दोनथ'नानै बे फोरबोआव एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै बयबो रंजायो आरोना माबा दुखु दाहा बावहोनानै गासिबो रंजायो ज' ज' नो ओमफ्रायो बेनि अनगायैबो जोंना मोसानाया स्कुल कलेज बेफोरावबो जरखा माबा दङ आरोना स्कुल कलेजफ्रावबो मोसाहोयो फांशन जायो बिदिनो स्कुलनि प्र'ग्रामाव मोसानाय जेरै प्र'ग्रामाव आलासिफोर फैबा बागुरुमबा मोसानानै दिन्थिनाय जोंनि बर' हारिनि बागुरुमबा मोसानाय ओमफ्राय आरो खेराइ खेराइ फोरबोआवबो जोंना खेराइ मोसानाय खेराइ मोसानानै जेरै दौदिनिया मोसायोना थुंग्रि गानानै मोसायो बेफोरखौ गासिखौबो जोंनि मोसानायनि मोनफा मोनफा नेरसोन आरो ना जोंनि बर' हारिनि सिनायथि बेफोर मोसानाया दा उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो गासिबो जोंनिया मोसानायाव बाहागो लाजोबो फोरोङो दा गामि गामिआव गेदेर गेदेरफोरा फोरोङो आरो उन्दै उन्दै स्कुलफ्रावबो एल पि स्कुलफ्रावबो गामिफ्रावबो उन्दै उन्दैफोरखौ मोसानो फोरोङो आरोना जोंनियाव आरो बाहागो लाहोयो फांशन बेफोर बायदिआव बाहागो लानानै मोसायो आरोना जोंनि मोसानाया जोंनि बर'नि मोसानाया गोबां रोखोमनि दङ जोंनिया आर'नाइ लानानै मोसानाय गाव ट्रेडिशनेल ड्रेस लानानै मोसायो आरोना जोंनिया बिराद जोंनिजों रुजुनो हाया आरोना जोंनि हारिनि मोसानायजों गुबुननिया रुजुनो हाया जोंनिया जोंनिया एकदम आलादा जोंना बागुरुमबा जों किन्तु गुबुन हारिआ जोंनि बागुरुमबा मोसानायखौ दा सिख'नो नाजायो आरोना जोंनि हारि बेनिखायनो बयबो जोंनि हारि हारिनि मोसानायखौ लाखि लांनांगौ उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो मोसानांगौ मोसानायखौ लानानै फरायनायजों लोगोसे मोसानायखौबो लांफा लांनांगौ आरो बिदिनो जोंनि रायजो राजा आइ आफाफ्राबो गाव गावबागावनि फिसाफोरखौ मोसानायाव हगारनांगौ सोलोंहोनांगौ फरायनायजों लोगोसे गासिखौबो रोंनानै थानांगौ मोसानाय गेलेनाय दामनाय देनाय गासिखौबो रोंखानानै थानांगौ बेफोरबायदि होननानै गामिफ्रावबो फोरोङो आरो जोंनिया बेफोरबायदिनो दानि गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मोसानायाव सिक्का होयो आरो जोंनिया बाहागो लायो देरहालायनय बादायलायनायाव ओमफ्राय गोसोखौ मोजां मोनो आरो उन्दै उन्दैफोरनि मोसानायखौ नुयोबा बेनो जोंनि हारिनि सिनायथि